पिछले दस दिन पहले मैंने एक स्त्री ली थी दो से तीन दिन तक तो उसने बढ़िया काम किया फिर धीरे धीरे अचानक बहुत ज्यादा गर्म होने लग गई उसने दो से तीन कपड़े भी जला दिए फिर उसमें करंट आने लग गया है उसमें करीबन मेरे को दो से तीन बार झटके भी लग गए अब डर से लगने लग गए कि उसको कैसे काम में लूँ ऐसा अपन कह सकते हैं कि यह पैसे की बर्बादी है और इसकी स्टार रेटिंग भी खूब है इसका वापस भी नहीं ले लेना शॉप वाले ने भी वापस लेने से मना कर दिया है कि यह लोकल ब्रांड है यह वापस चेंज नहीं होगा